बिबारखौ जोङो जोङो फुजायाव बाहायो आरो गाव गावनि न'खरावबो जोङो फुजा होयोब्ला फुजायाव बाहायो आरो बिदिनो न' गमिनि न' खाथि खालानि फुजाफोर होबा जों बिदियाव हरो आरो मन्दिरफोराव थाङोब्ला जोङो फुजा हैयोब्ला जोङो न'निफ्राय जों बिबारखौनो लानानै थाङो आरो फुजा हैयो आरो जोङो जोङो बिबारजोंनो जोङो अनेकथा फुजा होनाय जायो आरो जोङो फिथाय सामथायखौ जोङो जायो न'खराव जायो आरो बिदिनो खाथिखाला जेनेबा जानो बियोबा जों हरनाय जायो आरो जोङो जानानै आग्लायनायफोरखौ जोङो फानो बाजारफोराव फाननानै बिदिनो थायसे थायनै फैसा मोननायखौ जोङो गथ'फोरनि फरायनाय मानाय लेखा बायनाय द्रेस बायनायाव जोङो बाहायो आरो बेजोंनो जोङो न'खर सलायो जोङो फिथायनिफ्राय फिथायखौ जोङो फानोबा जोङो बिदिनो फिथाय फाननायनि फैसाजों जोङो बिदिनो बायदिसिना न'खर फोसाबनाय आरो जानाय लोंनाय न'खर सालायनाय बिदिनो बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो फिथाय सामथाय फाननानै जेनेबा जोङो फिथायखौबो जोङो फोमोननानै जोङो माखासे उनाव गायनांगौ होननानै जोङो जोलैबो दोननाय जायो बे जोलैखौनो जोलै दोननायखौनो जोङो उनफ्राव गायफिननाय जायो बेबायदि मैगं थायगं फाननानै जोङो जायो आरो माखासेखौ जानाय माखासेखौ फाननाय फाननानै बिदिनो सोलियो